असांजे ग्रामीण समुदाय में सिंधी डांस जेके छेॼ चइबो आहे इलाही लोकप्रिय आहे असां चेटीचंड जे अवसर ते विहांउनि ते चालीहे ते असां इलाही सिंधी डांस सुठो सभु कंदा आहिनि सिंधी गाना बसि हलणु खपनि और असांजा पेर पाण ई थिरकंदा वेंदा आहिनि